हाँ नमस्ते अभी फोन किए हैं बताइए हाँ भैया हाँ भैया है फल में सब है और क्या चाहिए बोलिए

नहीं नहीं नंबर एक का मिलेगा और दाम भी नंबर एक लगेगा जैसा आप फल लेंगे एक पेटी लेंगे दो पेटी लेंगे तीन पेटी लेंगे जितनी पेटियाँ आप लेंगे उतना पैसा लगेगा आपका हाँ तो यह बता दीजिए चाहिए कितना लेंगे आप आएँगे लेने कि ले जाकर पहुँचाना पड़ेगा उसके लिए अलग चार्ज लगेगा ना हाँ ठीक है तो अपना नाम बता दीजिए बता दीजिए कि कितना आपको लेना है जी

तो कब तक आपको चाहिए यह तो बता ही नहीं रहे हैं आप शादी कब तक आपको चाहिए तारीख़ वारीख़ कुछ पंद्रह तारीख़ को आपको चाहिए ठीक है एक नंबर का ताज़ा और फ्रेस एक भी सड़ा गला नहीं रहेगा इसकी गारंटी दे रही हूँ और आपको सारा समान यहाँ पैक कर देंगे आप ख़ाली आकर ले लीजिएगा हाँ हाँ लेकिन उसका दाम तो सुन लीजिए भैया कि दाम क्या देना है कैसे पाँच पेटी आपका है संतरे के लिए तो पाँच पेटी संतरा का हो गया पच्चीस हज़ार

और यह दो पेटी सेब बोले हैं उसका पाँच हज़ार उसमें कुछ बोले हैं उसका दस हज़ार पहले आप आइए तो लीजिएगा कमो बेशी तो हो ही जाएगी आएंगे पहले आप आकर देख लीजिए ठीक है चलिए उसी में हो जाएगा पहले आप आकर देख तो लीजिए सामान आपको पसंद आएगा तो फिर आपको दे दिया जाएगा कम रेट करके अब फोन पर क्या बात होगी कितनी बात होगी और नाम और पता लिखवा दीजिएगा तारीख़ भी डलवा दीजिएगा जब आप आएंगे तो दे दिया जाएगा ठीक है